जोङो खेथिखौथ' फोयो माबायो गायो गायनाया ओमफ्राय बिराद उख्खुर खालामो आरो एगदमबारे मैदेरखौबो जोङो मानसि थायाबा बा बेरा होनानैबो जों लाखिनो हाया बोरमा मोसौ बिदिनो माबाफोरखौ फिसा फिसाफोरखौ जोङो बेरा होनानै लाखियो लाखिबाबो लाखिसे लाखिनायावबो जोङो बिदिनो फिसा गुदुंफोरजोंनो बोरमाफोरा गोदना फोलाव फोलाव जायो आरो दाउफोरा बे माइ माबाखौल' सख' सख' जायो एकदमबारे बाज्ल' बाज्ल' जाहैयो माइखौ जों मानसिया नेयाबानो जोङो खेथिखौनो मोना आरो बेनि सायाव एम्फौ एनलाफोराबो अरफायनानै होयो बेखौबो जोङो मुलि बाहायाबानो मोना मानसिया जोथोन लाबाय थानांगौ आरो सानफ्रोमबो मा जादों मा जायाखै एबा एम्फौ अरदों ना बोरमा जादों बेफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो न'खरनि खामानिखौ गारै गारै नेहैबाय थानांगौ होनबासो जोङो खेथिखौ न'फोराव लाबोनो हायो जोङो खेथिखौ मोननो लुबैयोबा जोङो मुस्रि सोंथेबाबो सोंथेनांगौ दाउ अमानि थाखाय आरो बोरमाफोरबाबो जों फिसा फिसौ बोजोंबा जिदों नामा बा बबेखिबा दाउ हाबदों नामा होननानै जोङो सानफ्रोमबो नायहैनांगौ होनबासो जोङो माइ माइरं मोनजायो नङाबा माइ माइरं मोनजाया थेवब्लाबो जोङो बिदि नायसे नायनानैबाबो जोङो माबाफोरखौ दाउ अमा जिब जुनारफोरखौ बबेखिबा खनाफोरखि हाबखोमायो जाखोमायो आरो हाग्रा खाथिनि माइफोरखौथ' जोङो मोनानो मैदेरफोरानो फालो फालो गाग्लोबफैजोबो दोखो दोखो गाग्लियो गाग्लिसे गाग्लिनानैबो बोस्रोद बोस्रोद जायो बुस्रियो बे गावसोरनि सुन्दायजोंनो बुस्रियो थेवबो जोङो बेफोरखौ सासे सानै मानसिजोंबो नेनो हाया मानसि बुरजा लानानै जोङो बिदिनो बाल्थिं गोबाय माबा गोबाय लानानै जोङो दामनानैसो होसोनानै हरो नङाबाथ' जों खेथिखौनो लाखिनो हाया बेरा होयो होबाबो जों बेराजोंनो लाखिनो हाया मानसिबो नेनांबाय बेराबो होनांबाय मुस्रि मुस्राबो सोंनांबाय होनबासो जोङो खेथिखौ लाबोनो हायो खेथिखौ नांगौ जिहेथु जोङो खस्थ' खालामखानांसिगोन होननानै जोङो बिसि फिसा गारनानै नेहैबाय थायो सानफ्रोमबो होनबासो जोङो खेथिखौ मोनो मुलि आरिबो होनांबाय बबेखिबा एम्फौ आरिबो जायो एम्फौ एनलाबो जायो एम्फौफोराबो अरफाय जोबना होयो माइखौनो होनबासो जोङो मुलि होनांगौ नङाबा जों माइ माइरं मोनजाया खेथिखौ बिदि खालामनांगौ होनबासो जोङो माइखौ न'आव बोखांनानै लाबोनो हायो दाउ अमानिफ्राय दाउ अमाखौ लाखिनो जोङो बेरा होनांबाय मुस्रि फिसा फिसा सोंथेनांबाय आरो मानसियाबो नेनांबाय जोथोन लाबाय थानांबाय होनबासो जोङो खेथिखौ मोनो